یہ چیزیں تو میرے ساتھ نہیں ہوئی ہے بٹ میں نے سوشل میڈیا وغیرہ پہ بہت ساری چیزیں سنی ہیں جو ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک ہمارے اس میں انڈیا کے جو ہیں اس میں ایک نارمل سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور یہ سب چیجیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مسلم ہیں تو ہمیں کچھ بھی کر دیا جا رہا ہے ہمیں ٹارچر کرا جا رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایک نارمل ان انوائرامنٹ جو سب کے ساتھ لے کر چلے ویسا ہی چلنا چاہیے اور ان سب چیزوں پہ زیادہ کچھ اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں سفر کے دوران کافی کچھ میں نے ایسے میرے ساتھ نہیں ہوا بٹ ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے سنا ہے کہ مسلم ہوتے ہیں تو ان ان کے دکانوں سے کچھ سامان نہیں لیا جاتا اور پھر مسلم ہوتے ہیں ٹرین وین پہ سفر کرتے ہیں تو پھر انہیں ٹارچر کرا جاتا ہے اسے زبردستی کچھ ورڈس وغیرہ جو بھی ہو وہ سب بلوایا جاتا ہے جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک ہمیں ایک ہم سب انڈینس ہیں تو ہمیں ایک سب کے ساتھ رہ کے چلنا چاہیے اور اپنے ہر چیز کا ہر مذہب کا خیال رکھنا چاہیے اور رسپیکٹ کرنا چاہیے فسٹ آف آل کہ ہر مذہب کا رسپیکٹ کرنا چاہیے اور ان سب چیزوں سے ہمارے انڈیا ترقی کی راہوں پہ جائے گی اور ہم جو الجے پڑے ہیں کہ مسلم دیکھ کے مار رہے ہیں یہ سب غلط چیزیں ہمیں سب کو لے دے کے چلنا چاہیے اور چیزوں کو اور دوسری بات ہے کہ ہمارے سفر کے دوران کافی سامان وامان چوری ہوتی تو ان سب چیزوں پہ ایکشن اور کاروائی لینی چاہیے پولیس وغیرہ کو باقی جو بھی ہو